आमी बिल्डींगेंत रावतात सो आमच्या फ्लॅटाक पोरसूं अशें वेगळें ना पूण आमच्या बाल्कनींत कबुतरां चिमण्यो कावळे हे सगळे तरेचे पक्षी येतात म्हाका एक तीन वर्साचें ल्हान बाय आसा ताका पक्षांक तांदूळ आनी उदक दवरपाक खूब आवडटा ते सदांच आमच्या बाल्कनींत वचून सगळी कडेन तांदूळ उडोवन दवरतां आनी ते खावपाक ही कबूतरां चिमण्यो सदांच येतात आमी तांकां उदक बी दवरलें ह्या गरमेच्या दिसांनी आता आमकां खबरूच आसा की चिमण्यो ऑलमोस्ट ऍस्टींक्ट जावन आसात शारांनी तर चडश्यो त्यो खंयच दिसनात पूण हांव अभिमानान सांगपाक शकता की आमच्या बाल्कनींत चिमण्यो अजूनूय येतात तशेंच आमच्यो फाटल्यान आमच्या बिल्डींगेच्या फाटल्यान एक उक्तें मळ आसा थंय मोर लांडोर खुबदां आमकां नाचतना दिसतात पावसा दिसांनी तर मोर आपलो पिसारो सारको फुलोवन नाच करतना पळोवन मन सारकें तृप्त जाता सो शारांन रावनुय आमकां हे पळोवपाक मेळटा हाची खरीच आमकां अप्रूप दिसता तशेंच आमच्या बाल्कनींत जे एसी आसा थंय फाटल्या दिसांनी एका वेगळ्याच तरेच्या चिमणेन घरटे केल्ले आमी खूब गुगल करून पळयलें ते सुकण्याचें नांव कितें आसत पूण आमकां कशेंच मेळूंक ना